हां जी आं पुत्तर मबारखां न मबारखां न मेरे गिल्लै ई आं बच्चा मबारखां न पोत्तरी होई दी मेरे ई आं बड़ियां मबारखां मेरे बच्चे ई मबारखां न परिवारै गी मबारखां न आं पुत्तर लक्ष्मी आई दी साढ़े सबकिश ठीक न सब ठीक न सुत्तरा बच्चा साढ़े तेह्रें दिनें सुत्तरा होंदा ते सुत्तरै गी आयो मेरे गिल्ल

में आई साढ़े कन्नै बड़ी गै अच्छी गल्ल होई कुड़ियां देवियां होंदियां कुड़ियां कंजकां होंदियां कुड़ियें गी पूजना पौंदा लक्ष्मी अच्छी होंदी

ठीक मबारखां पुत्तर कोई मठेआई दिक्खने गी आयो मेरे गिल्ल आं बर्फी पतासे खानै गी आयो मेरे गिल

आं सत्संग बी रक्खाना ते सत्संग गी बी औना ई जरूरी औना बाऽ आं आं जरूर औना साढ़े सत्संग बी ऐ ई आक्खदे पैह्लें सत्संग कराना ते बाद च फ्ही सूत्तरा बी होई जाना फ्ही

भुल्ली बी जाना बाऽ भुल्लना नेईं अच्छा

ठीक ठीक सभनीं जनें औना ई बाऽ मेरे तत्थों बी सारे सभनीं जनें औना ठीक ऐ